वैसे तो मध्य प्रदेश में काफी परम्पराएँ काफी धर्म जाति संप्रदाय या रीति रिवाज के लोग रहते हैं लेकिन अगर मुख वैसे मध्य प्रदेश आदिवासियों के लिए काफी आदिवासी समाज से काफी भरा हुआ है यहाँ पर आदिवासी समाज के काफी लोग निवास करते हैं जिनके अलग अलग परम्पराएं मान्यताएं या भगवान या जो भी उनकी मान्यता है वो अलग अलग तरीके से मानते हैं और मध्य प्रदेश में मैं जहाँ निवास करता हूँ उस क्षेत्र का नाम उज्जैन है उज्जैन हमारे बाबा महाकाल के मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है जो कि बारह ज्योतिर्लिंगो में सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन की खासियत ये है कि उज्जैन के शिवलिंग ही ऐसा एक शिवलिंग है जो दक्षिण दिशा की तरफ स्थापित हुआ है और यहाँ पर हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं काफ़ी धार्मिक नगरी उज्जैन उज्जैन में अलग अलग तरह के काफी मंदिर हैं जिनमें अगर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो महाकाल मंदिर है काल भैरव मंदिर है मंगलनाथ मंदिर है चिंतामण गणेश है शनिदेव का मंदिर है ऐसे काफी छोटे बड़े मिला के काफी चीजें हैं जिसको देखने के लिए दूर दूर से विदेशो से ले के तो भारत के अनेक अलग अलग स्थानों से स्टेटों से लोग देखने आते हैं उस लिए हमारे यहाँ अगर तीर्थ के स्थ रूप में भी अगर बात करें तो बहुत प्रसिद्ध है महाकाल मंदिर हमारे शिप्रा की नदी के तट पर स्थि विद्यमान है बाबा महाकाल और अभी पिछले वर्ष ही हमारे यहाँ महाकाल लोक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है जिसके वास्ते हमारे उज्जैन में करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं जिसे देखने उसमें हमारी संस्कृति हमारी धर्म से जुड़ी हुई चीजें और उनसे जानकारी मिलने वाली चीजें स्थापित की गई हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को या दूर से बाहर से आने वाले देश के लोगों को देखने को मिले कि ये किस चीजों के लिए प उज्जैन किस किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है इसलिए हमारे यहाँ तो बावा महाकाल ही हैं जो सब कुछ हैं जिनको देखने इनके मंदिर को देखने आ रहे हैं लोग और हमारे यहाँ हर बारह साल में कुंभ लगता जिसमें करोड़ों लोग आ